सतरह दस उनैस सओ अनठानवे अठारह पाँच उनैस सओ सनतानवे अठाइस आठ उनैस सओ छियानवे बीस आठ उनैस सओ पनचानवे छब्बीस पाँच उनैस सओ उनैस सओ नब्बे